मुंहिंजी पसंदीदा बाइक रॉयल इनफील्ड आहे मूं वटि एक्टिवा आहे ऐं मुंहिंजी सपननि जी बाइक आहे रॉयल इनफील्ड रॉयल इनफील्ड ते आरामु सां यात्रा करे असां परे परे वञी सघंदा आहियूं टिनि चइनि कलाकनि खां पोइ विच में ब्रेक खणी करे थोरो अधि कलाकु जो आरामु करे खाधो पितो खाई करे वरी वापसि खां यात्रा चालू करे आरामु सां असां यात्रा करे परे परे देशुनि में वञी सघंदा आहियूं अॼु जे ज़माने में अ आम आदमी ईअं ई था कनि